हमरा भात दालि खाना बनबैमे बहुत अच्छा भात दालि हम सब्जी तुरन्त बना लै छियनि जदि जल्दी बनबैके हइ तऽ रोटी सब्जी तऽ जल्दीमे पकौड़ा उकौड़ा ईसभ बनबैमे हमरा बहुत अच्छा लागै छै बुझलियै बनबैमे भात दालि सब्जी ओ बना लेली जल्दीमे फेर रोटी सब्जी जल्दीमे बना ऊ कऽ भात पापड़ तिलौरी पकौड़ा जतेक भोजन होइ छै ने खाना बनबैमे हमरा खूब मोन लागै छै खाना उना बनबैमे हमरा कनिको दिक्कत नहि बुझाइ छै खूब हमरा अच्छा बुझाइ छै बनबैमे चावल बनयली सब्जीली दालि बनयली पापड़ तिलौरी दही चिन्नी सभ रहल तकर बाद पकौड़ा उकौड़ा अर कचरी अर छानि लेलहुँ आलू उसनि उबालि कऽ बेसनमे धऽ कऽ पकौड़ा बना लेलहुँ कोबीके पकौड़ा बना लेलहुँ सजमनिके पकौड़ा बना लेलहुँ कोबीके पकौड़ा बना लेलहुँ अथि बैगनके पकौड़ा बना लेलहुँ सभ रङ्गके बना कऽ भोजन वोजन बनबैमे खु खूब मन लागै छै हमरा खूब अच्छा लागै छै ओसभ बनबैमे सभ जोगार कयलहुँ आ तुरन्त बना लेलहुँ बुझली ओसभ बनाबैमे हमरा कनिको नहि समय लागै छै ओसभ बनबैमे खूब हमरा अच्छा खाना वाना बनबैमे खूब मोन लागै छै बुझलियै खाना अर बनबैमे कनिको दिक्कत नहि बुझाइ छै सभ जोगार कऽ कऽ तुरन्त बना लेलहुँ खाना अर बनबैमे हमरा आसकति अर नहि लागै छै बुझली चमाटरके चटनिए बना लेलहुँ अथि बैगनके भाँटाके मोन भऽ गेल तऽ तरुआ छानि लेलहुँ सजमनिके पकौड़ा बना लेलहुँ जएह मोन भेलनि सेसभ जल्दीमे धाँय धाँय बना कऽ आओर राखि देलहुँ खाना बनबैमे हमरा बड मोन लागै छै बुझलियै ओसभ बनबैमे कनिको दिक्कत नहि बुझाइ छै सभचीज बना देलहुँ सभ रङ्गके सब्जी परोड़के भरुआ बना कऽ उनटा लेलहुँ आलूके बना लेलहुँ पकौड़ा कोबीके पकौड़ा बना लेलहुँ सभ चीजके खाना बनबैमे बहुत अच्छा लागै छै बड मोन लागै छै खाना बनबैमे आ तुरन्त बना कऽ राखि देलहुँ खाना बनबैमे नहि देरी अर नहि लगै छै बुझली जल्दी जल्दी सभचीज जोगार कयलहुँ तुरन्त बना कऽ राखि देलहुँ बुझली खाना अर बनबैमे कनिको टाइम अर नहि लगै छै पापड़ तिलौरी जतेक होइ छै सभ छान पकौड़ा उकौड़ा बनेलहुँ आ छानि लेलहुँ तुरन्त ओसभ बनबैमे खूब मोन लागै छै खाना बनबैमे हमरा अरके बड मोन लागै छै तुरन्त बना लै छियै बुझलियै